आं बे फर्दाखौ गाज्रि मोननायनि जाहोनानो जाबाय जेब्ला आङो बेखौ बे दरजायाव बेखौ फित खालामनो नागिरो अब्ला बेनि गोलावआ बांद्रायमोन बेनि थाखाय आं बेखौ फिन फिन सिलायफिन्नो गोनां जादों बेनि थाखाय आं बे प्रदाक्तखौ गाज्रि मोनो